हाँ मैं पाँच दिनांक बोल सकती हूँ उन्नीस जनवरी उन्नीस सौ बीस बीस अगस्त उन्नीस सौ अस्सी चौदह फरवरी दो हजार दो सितंबर दो हजार पाँच अठाईस अक्टूबर उन्नीस सौ पचास